आमचो एक पारंपारीक म्हळ्यार सण म्हळ्यार एक गणपतीचोच मोटो सण आसता तेका आमकां खूब पथ्य पाळचे पडटा कितेंय आमी चवथ एक म्हयन्या आसतना आमगे तयारी आसता निवळ करपाची पेंट काडपाची तुगेलें सगळे साफ करपाची तो येता म्हणल्यार तो गणपती येता म्हळ्यार आमी सगलीं वेज उरतात कित्या आमी कित्या गणपती कितें चूक जावपाक जायना कितें चूक जाल्यार आमकां माल पड अशें आमकां भंय आसता तेजे नंतर आमी घरांतलें कितें कितें सामान आमी नॉन वॅज वापरलें आसा सगलें आमी कुशीन दवरता चवथी दिसांनी चवथीक तेजे आमी तेजे पयलीं करंजी म्हणून नेवऱ्यो अशें करता पय ते नेवऱ्यो सुद्दां आमी वेज करता तेकां गणपती वेज म्हळ्यार कश्यो खायना तेन्ना नुस्तें बी खायना तेन्ना आमी सगळें म्हणजे अशें पंदरा दीस म्हळ्यार सामके पयलींच उरतात वेज म्हळ्यार कांदो सुद्दां आमी वापरना कांदो लसूण बी सगळें ती सुद्दां आयदनां सुद्दां आमी फाटल्यान दवरतात कितें पय आमी वेज नॉन वॅज वापरता पय त्या वेज वापरता तीच आयदनां काडटा स्पेशल ती चवथिचीं सगलीं आयदनां आमगेली वेगळी उरतात तीं आमी बांदून कुशीक दवरलेली आसा जेन्ना पय चवथ येता तेन्ना आमी तेन्ना तीं भायर काडटात पयलीं आमी दोन दीस आसतना नेवऱ्या तयारी करतात त्या नंतर आमगेर ते सगळी माटोळेची आसता माटोळेची तयार करपाची आसता मागीर आदले दिसा माटोळ्यो सांजची रातची बांदून सगले पताके बिताके तेन्ना उमेदीरूच आसता सामके गणपती म्हळ्यार एक मोटो उत्सवाचो एक सण आसता न्हू ते माटोळे बिटोळे बांदून पताके बीन सामके सगळे निवळ निवळ आसता आवयस सकाळीं फुडें उटली उठसर पयलीं न्हांवपाचें न्हावले म्हणटरीर ते गणपती हाडपा आमगेले पाट तेका पड बी अशी म्हळ्यार नाल्ल तांदूळ अशी व्हरची पडटा मागीर ते न्हांवन ते ते पयलीं वयतात ते थंय वयता म्हळ्यार आमकां न्हांवून रेडी रावपा पडटा साडी बिडी नवी न्हेसून आरती बिरती करपा मागीर तीं गणपती ते दारां पावले म्हणटरीर तेंकां आमी भायर वचोन तेंच्या पांयांर उदक घालून गणपती हें करून तेका हळद कुकूम लावन तेन्ना हेज्या सकट भितर घेवप घरा आनी तेका पयलीं बसके पयलीं बसयतात मागीर सगळी देवाची सगलें शिंवासान सगळें रेडी जातगेर तेगे मागीर पुजे लायतात तेन्ना आमगे अशें दिसता की कोणे वायट उलोपा जायना म्हळ्यार बरें हांसोन खेळोन मजेन करप कोणाचें एकमेका बेजारप ना कोणाचे रागार जावप ना तितूंत अशी आसता सगलीं बिजी उरता कोण रांदपा हितूंत उरतात कोण न्हांवपा हितूंत उरता सगळे बिजी उरता म्हणल्यार आमी रांद सगळे आमगे पारंपारीक कितें पय चवथी पय जेवण फश्ट दिसा करतात फस्ट दिसा आमगे चार पांच नग आसत पंचम दिसा दोन तीन नग सुबेज आसतात दुसरे दिसाचे आतां एक आदले दिसा आमी एक सात आठ केले आयटम्स सगले तरतरे भाजी खतखतें मूग सगले केले ते पंचम दिसा आमगे आनी तीन आयटम वाडटात एक पातोळ्यो म्हणोन एश्ट्रा त्या दिसा त्या नंतर पांचपाले भाजी म्हणून ते पंचमी करता ते देवी आवडटाय म्हणल्या गणपतीच्या आवय बापायक आवडटा ती ती म्हण वेगळी आसता अशी ती आनी मस्काची वेगळीच आसता पांचपाल्या अशी करपाची आनी तितूं आमगे सामके मजेन सामको कसो दीस वयता कशें केन्ना पुजा जाता केन्ना रांदून जाता तें कळना ते उमेदीचेर बरें हें सण साजरो जाता मागीर तें पाव पावपाच्या दिसा दुसरे दीस कोणा देड दिसां उरता कोणाली पांच दिसांचो उरता कोण सात दीस दवरता पूण इकरा दीस सुद्दां दवरता पूण त्या दिसांनी पयले दीस वेगळे जेवण दुसरे दीस वेगळें जेवण अशें गो सात दिसा दिसांक आनी कोणय आपले खोशीन थोडी बरी पुजा घालतात लोकां आपयतात ते लोकां जेवण घालतात पुजा बी दवरून सत्यनारायणाची मोटो उत्सव करतात तेजे इतलो उत्सव आमगे गोंया तरी ना तेजी इतली परंपरा ती संपाची न्हू ती चालू दवरपाची अशी ती जी गणपतीची हे आसा सगळ्यान सणा सण म्हण तो आमगेलो गणपतीचो पारंपारीक म्हणटा अशी आमची ही चालू दवरची पडटा ती जशी वर्सा करता तशी तशी परं चालू दवरची पडटा कळ्ळें